आंनि लिरनो लुबैनाया जाहैबाय हिन्जावफोरनि आखु सोदांनाय माखासे रायथाइ एबा सावराइथायफोर आङो लिरनो लुबैयो मानो होन्नानै बुङोबा ओरैबादि सासे हिन्जाव मानसियानो बुंनो थाङोबा सुबुं माहारिखौ जोनोम होयो एबा स्रिसथि खालामो आरो बे सुबुं माहारिया बा सासे सुबुङा बिमानि गोरबोआव बिमानि गोरबोआव जेब्ला थायो बे समावनो बिमानिफ्राय माखासे आखुखौ सोलोङो आरो बेनि उनाव जेब्ला जोनोम जाबाय जोनोम जानायनि उनाव गावनि न'खरनि माखासे फरिबेसनि सायाव बियो माखासे आखुखौ सोलोंनानै लायो आरो बेनि उनाव बायह्रा मुलुगाव जेब्ला ओंखारनो हानाय जाबाय नाबालक निफ्राय साबालक आव फैबाय बे मानसिया बायह्रा मुलुगनि माखासे

माखासे लोगोफोरनिफ्राय आखुथायखौ सोलोंनानै लायो थिख बेबादिनो अब्ला जोनोम होगिरि सासे बिमाया जुदि मोजां आखुनि जायोब्ला मोजां सान्नाय हनाय मोजां मावनाय दांनाय बेफोरबायदि आखुनि जायोब्ला गोरबोआव थानाय गथ'खौ जुदि सासे बिमाया मोजां आखुजों लोगोसे मोजां देहा एबा मोजां सावस्रि जोनोम होनो हायोब्ला बे गथ'आ बे गथ'आ ओरैबायदि मोनसे मोजां गुन गोनां जाहैनो हागौ आरो बेबायदिनो साफ्रोमबो बिमा हारिया जुदि माखासे मोजां आखुनि जायोब्ला गाव गावनि गाज्रि आखुखौ फोसाबना लानो हायोब्ला अब्ला बुहुमाव थानाय गासिबो मानसि माहारियानो मोजां आखुनि जागोन आरो मोजां सान्नाय हनाय जागोन आरो मोजां सावस्रि मोनगोन दा बेखौ नोजोर बोनानै आंनि नोजोरा जाहैदों आंनि नोजोराव फैनाय बायदिब्ला मुलुगखौ मोजाङाव लाबोनोब्ला अब्ला गुबैयै जागाय जेननायनिफ्रायनो जोङो मोजां खालामनांगोन आरो बै जागायजेन्नाय गुदियाव जेब्ला मोजां खालामनो हाया बियो इयुनाव आरो मोजां जाहैनायनि लामा थाया मानो होन्ना बुङोबा माने हेरिदिथिनि बाथ्रा थायो बंस' गथ' होन्नाय बाथ्रा थायो बिफाया जेरै फिसाया एरै बिमा जेरै फिसाया एरै होन्नायफोरबादि बेबायदिनो गोबां रोखोम बाथ्रा थायो बेनि थाखायनो बिमा माहारिनि आखुथायनि सायाव मोजां सोलोंथाय होनांगौनि जोंहा गोनांथार दङ आरो बेनि थाखायनो आङो बिमा माहारिखौ आङो आखु सोलोंनायनि सायाव आखु सोलोंनायनि सायाव आङो माने लिरबिदांफोरखौ लिरनो लुबैयो